आङो रोजाबनाय बा देंखो बोनायाव मोजां मोनो नाथाय आंनि मोजां मोननाय रोजाबनायफोरा बांसिनै आङो धोरोमनि मुङै रोजाबनाय मेथाइफोरखौ मोजां मोनो मानोना धर्म रोजाबनायनि गेजेरजों जेरै किरटन बा आरो माखासे भकेल भकेल आथ' जोबोत मोजां भकेल रोजाबनायखौ जुदि खोनानो मोनोब्ला खोमोनफ्रानो गोजांस्रिउ लायो दा बिनि अनगायैबो जोङो साफ्रोमबो मानसिफोरानो बा सुबुं रोजाबनायखौ मोजां मोनो दानि गोदान मुगायाव जोङो मोनफ्रोमबो हारियानो गावबा गाव हारिनि राव जों रोजाबनाय जायखौ होननानै बुङो जोङो फक सं बा खुगा मेथाइ दा गाव गावनि हारिनि खुगा मेथाइखौ रोजाबनो मोनोब्ला जोङो गोसोआव गोजोन्नाय मोनो आरो गाव मा सानदों जोङो बे रोजाबनायनि गेजेरजोंबो सुबुंफोरनि गेजेराव जोङो फोरमायनानै होनो हायो आरो दा बेनि गेजेरजों जोङो साफ्रोमबो बो सुबुङानो गावनि हारिखौ बयबो मोजां मोनो गावनि राव गावनि रावजोंनो रोजाबनाय देंखो जेरै धोरोमसालियाव धोरोमनि रोजाबनाय बबेबा मेल मिथिङाव जेरै गावनि रावजोंनो रोजाबनाय बा बबेबा फोरबोफोराव गावनि रावजोंनो रोजाबनो रोजाबना दिन्थिनो मोनोब्ला जोङो गाव गावनि हारिफोरा बा जाथिफोरा जोङो गोरलैयैनो बुजिनो मोनो ओंखायनो रोजाबनायखौ आङो मोजां मोनो दा बेनि गेजेराव हाय रोजाबथारनाय होननानै बुङोब्ला जेरै आंनाव दा बैसागु मेथाइ बैसागु मेथाइ जों लोगोसे आरो दा जोंनाव दङ बिदिनो खेराइ खेराइ फोरबो खेराइ फोरबोफ्रावबो रोजाबो बेबो इसोरनि मुङैनो जेरै बाथौ सिबिनायाव रोजाबनाय बाथौ धोरोमनि मुङै इसोरनि मुङै रोजाबनाय बेफोर बादि रोजाबनायफोरखौ आङो मोजां मोनो दा जोंनाव रोजाबनायाव गोबां रोजाबनाय दङ जेरै गथ' गोरलै फुथुनाय बे गानफ्राबो जोबोर मोजां जेब्लानाखि गथ'आ उन्दुलाङा अब्ला खर' बिलिरै बिलिरै रोजाबनाय देंखोया खोनासंथाव गथ'आबो गोजोनैनो उन्दुलांनो हायो

बे समाव हाय जेब्ला गथ'आ उन्दुलांनो हायो अब्ला बिमा बिफाया बिखौ फुथुखांनायनि उनाव जोङो गाव गावनि मावनां हाबायाव जोङो बाहागो लानो हायो बिजोंनो लोगोसे जेरै जोंनाव दङ ना गुरनाय मोसानाय जेरै जोङो बर' जानानै बर' हारिया जेखाय खबाय लानानै जोङो रोजाबनानैबो मोसायो बेफोरो जायैबाय जेब्लानाखि जेथ आसार दाना सफैयो अब्ला बे समाव हाय जों बर' हारिया ना गुरनाय रोजाबनायखौ मोसायो आरो बेबादिनो जोंनि हारिनि खला ख्रिसटिफोर दङ जेरै बागुरुमबा रोजाबनाय दाव थै लोंनाय रोजाबनाय सुत्रालि रोजाबनाय दावस्रि देलायनि रोजाबनाय जेरै दावस्रिया जेरैबायदि गाबस्रावनानै गोदै रावजों रोजाबनाय बायदि जोङो मोनो थिक बेबादि जोंनि जाथियावबो दावस्रि देलायनि रोजाबनाय देंखोफ्रा खोनासंथाव आरो आङो बिखौ मोजां मोनो बिजों लोगोसे आरोबाव दंबावो जेरै जोङो किरटन रोजाबो जेरै क्रिस्न'नि किरटन होयो क्रिस्न' लिला बा राम लिला बा सिभ लिला बेफोरबादि रोजाबनायफोरखौबो आङो मोजां मोनो